हाँ जी हम नेपाल से छी जी हमरा जी नमस्कार जी नेपालसँ हम छी जी हमर नाम मणिभूषण भेलक हम मधुबनी जीकेँ अहाँके साम्राज्य छै या इहाँ जे कोइ तीर्थ स्थल सभ भै गेलै तिनकरा बारेमे हम किछु जानैत अछि जी जी जी अहाँकेँ जे साम्राज्य जे रहलै जे राज इहाँके जे राज जे रहलै जे राजा रहलखिन हम हुनकरा बारेमे किछु टिप्पणी करै चाहैत छी जे मतलब हम अपना डायरीमे किछु लि लिखैके चाहै छी जे हुनका बारेमे हमरा जानकारी किछु बताइम तऽ

विचारि कऽ जी जी अच्छा जी जी हाँ जी जी जी जी

ढिब्रु बाबा मन्दिर हय नाम जी जानकी मन्दिर जे भै गेलै सीतामढ़ीमे कहाँ भै गेलै

तब तब वास्तविकमे तऽ घुमे लऽ कहीँ जी बादमे अहाँकेँ कौल करैत छी